मां जंहिंमहिल में हुयसि तंहिंमहिल मां मार्शल आर्ट्स सिखी हुयसि मां तंहिं महिल उते मार्शल आर्ट्स में हिकिड़े वॾे तइलीम ते हुयमि मां हुन कराटे सिखी हुयमि मार्शल आर्ट्स में असांजा स्कूल जी तरफ़ा हिकिड़ो सफ़र तइ थींदो हुयो हर डिसंबर में कुझु पंज ॾियनि जो असां हुते बीच ते वेंदा हुयासीं अलीबाग में ते में असां जेक जेके नंढा तइलीम ते हूंदा हुया दोस्त ऐं जेके नया नया ईंदा हुया माण्हू असां हुनखे सेखारींदा हुयासीं की असां पंहिंजो बचाउ कीअं करे सघंदा आहियूं या जेके माण्हू साम्हूं वारा कहिड़े मुसीबत में अचनि सां हुननि खे बि कीअं बचाइ सघंदा आहियूं इहो सभु असां ॿियनि खे सेखारींदा हुयासीं ऐं असांजे पंहिंजे पाण में कुझु बदिलाउ आणणो हुजे त असां इहो पियो त सिखी रहंदा हुयासीं असांजो हुने पंज ॾींहं जे सफ़र में असां हुते ई रहंदा हुयासीं असांजो खाइण पीअण में हुते हूंदो हुयो ऐं असां सभु हुते गॾिजी मिलजी रहंदा हुयासीं ऐं हिक ॿिए खे सेखारींदा हुयासीं ऐं पंहिंजे पाण में कुझु बदिलाउ हुजे त उहो बि सिखी रही हुया हूंदासीं